गोदो गोदायनि रायजो जानाय आबै आबौफोरनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो नागिरदों गोदो जोंनि आबै आबौमोना दाहोना रुवाथि लानानै नखरखौ सालायबोयोमोन आमफ्राय सालायबोनानै दैलाङाव माइ गायखांबा रुवाथि दाहोनाफोरखौ हगारो बेहायबो माने हगारनायनि उत्सब बायदि खालामो दाहोना रुवाथिनो फिथा सिथाव संनानै बिदाय हरो आरो नेक्सटआव ओंखाम गोरलै जेला माइआ मोननानै माइ हाखांनानै जेब्ला माग दमासि बे समावबो बिसोरखौ कस्थ' मोनबाय होननानै दाहोना रुवाथिफोरखौ लेंहरनानै फिथा सिथाव गोदै गोबाब बेफोरबायदिजों बिसोरखौ लेंहरनानै फुजिनाय जायोमोन फुजिनाय माने आलासि बायदि बिसोरखौ माबा हरोमोन आरो बिदाय हरोमोन दा थिक बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना बे ओंखाम गोरलै जानाय आरो रुवाथि हगारनाय बेफोरबादियाव जोङो बेफोर नेम खान्थिखौ फालिबोदोंमोन आरो दा बेफोरखौ जोङो खम नुबाय आरो नुनो थांला दा बांसिन जोङो बे माइ गायनायफोरखौ जोङो बांसिन दा खामला थामला होनानै जोङो बिदाय होनाय जायो सावरि बादालिफोरखौबो जोङो दा खम नुबाय दा बिदिनो गोदो गोदाय जोङो बे आबै आबौमोना रुवाथि लानानै बेफोरबायदिनो जोङो खालामबोनाय जादोंमोन आरो दा थिक बिदिनो जोङो जानाय बे जानाय समफ्राव फर्बफ्राव जोङो नेम खान्थिफ्रा दङ नंगौ बेफोरनो ओंखाम गोरलै जानाय ओंखाम गोरलै जायोब्ला जोंहा नखरनि मानसि थैनाय साबेसे थैदों बिसोरनि मुङै बिसोरनो बाउग्रोनाय जायोमोन दा बेफोर बाउनायफ्राबो दा खमायलांबाय किन्तु दा बेफोरखौ जोङो मेगनजों नुबोदों नखराव सोरबा थैदोंबा बे थैनायनि मुङैबो फिथा थाइसे बा ओंखाम बेफोरबायदि लाइजौआव होनानै बाउनाय जायोमोन आरो जोंना मा बेथ' थांबाय ओमफ्राय बैसागु फैयोबा बैसागुआवबाबो बिदिनो जुमाइ संनानै ज' ज' नखर नखर लोंलायनाय जायोमोन ओनिफ्राय जोङो दा जोंनि बर' समाजावहाय गोदो मा सलियोमोन ओंखाम संग्रा बे ओंखाम संग्राफ्राव सेन्देल गाननो मोना बा इसिंफ्रावबो सेन्देल गाननो मोना साहानि न'आव सेन्देल खुनानै हाबनांगौ बेफोरबायदि नेम खान्थिफोर दङमोन दा बेफोर माबाफोरखौ दा जोंनि दानि माबाखौ एसे खम नुनो मोनबाय आरो दा जोंनाव बे नखराव सोरबाफोर जुदि मानसि थैयोब्ला दा बे थैनाय मानसिनो जोङो मा खालामोमोन आरो जोङो बिसोरनो ओंखाम जेेनबा दाव दाव मासे सिथारबाय सिथारनानै हालदै होया हालदै होनो मोना होननाय मोनसे नियम दङ गोथैनो संनायखौ हालदै होनो मोना आरो साखि नायनो मोना बेफोर नियमफोरा दंमोन दा बेफोर बबा बबा जायगाफोराव लासै लासैनो बे ओंखाम दौवनाय फ्राबो गोमालांनो हमबाय आरो मा गोमानो हमबाय आरो नैबे मोनसे खोथा गोथैनो जोङो मा आगदा आखाइजों जोङो दौनो मोना होननानै आगसिजोंनो जोङो दौनाय बे नियमखौ जोङो नुबोदोंमोन आरो गोदो गोदाय दा बेफोर जिनिसफ्रा दा जायगा जायगा गोमानोबो हमबाय मानो होनना बुङोबा बेफोरजों लेथ्रा जायो होननाय बे मोनसे फैबाय सोरबा माने नखराव मानसि थैयोबा ओंखाम दौनायखौ बाद होनानै दा मा नुनो मोनो साहाल' होनानै लेथ्रा जायो होननानै बेफोरखौ जों माने माबा खालामनाय जायो आरो गैया खालामनो नाजागासिनो दं जायगा जायगा दा बेफोर जिनिसा आगुनि आगुनि नेम खान्थिफोरखौ जोङो खोमालाङोबा उनावहाय जोङो बेफोर जिनिसखौ जोङो सानखांबाबो उनावहाय मोननाय नङा आरो आरो बेफोर नियमफोरखौ जोङो खोमालां खोमानो नाङा दा एसेबाबो जोङो बाहायफिननो नांगौ दा बाहायफिनोब्लासो जोङो बिदिनो इयुन जेनेरेसनफोरा बेफोरखौ मिथिबोनो हागोन आरो बेखिनिखौनो आङो बुंबाय आङो जा मिथियो बे नियमफोरखौ गोसोआव गैजोबाब्लाबो आं बेखिनिखौ बुंनानै एसेआवनो फोजोबबाय